ہیلو زومیٹو كسٹمر كیئر سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ كو فون اس لیے كیا تھا كہ كل میں نے آپ كے یہاں كچھ كھانے آڈر كیے تھے دوپہر كے وقت میں جس میں چكن بریانی تھی چكن قورمہ اور چار كباب اور چار پراٹھے تھے پھر كچھ دیر بعد مجھے اچانک كسی كام كی وجہ سے باہر جانا پڑا جس كی وجہ سے میں نے اپنا آڈر كینسل كر دیا تھا لیكن آڈر كرتے وقت میں نے اپنا پیمینٹ كر دیا تھا لیكن ابھی تک آڈر كینسل ہونے كے باوجود میرا پیمنٹ مجھے واپس نہیں ملا اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں كہ ابھی تک میری رقم واپس كیوں نہیں ملی كیونكہ مجھے بتایا گیا تھا كہ آپ كی دو گھنٹے میں رقم واپس آ جائے گی تو برائے مہربانی میری جو رقم ہے وہ مجھے واپس بھجوا دیں مجھے كچھ ضرورت ہے شكریہ